जीअं असांखे पतो आहे कि असां इंडिया में रहंदा आहियूं ठीकु आहे त थींदो इहो ई जीअं असां का कंहिं गली में वेंदा पिया आहियूं त भैया हाणे त ॾि ॾिसण में ईंदो आहे कि भई कंहिं मतलबु जॻह जॻह गड्ढा हूंदा आहिनि ई ठीकु आहे न छो कि असां डेवलप कंट्री में त रहंदा कान आहियूं त हुते छा आहे कि भई असां ग गलियुनि में वेंदा पिया आहियूं त हुते भई इंडिया आहे त भई हुते ज जानवर बि घुमंदा आहिनि त भई हुननि जो बि ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे स्पीड स्लो करे हलाइणी पवंदी आहे सड़कनि ते सड़कनि ते हलंदा आहियूं त भैया अॼुकल्ह इंडिया में त सभु ॾिसण में ईंदो आहे कि जीअं अॼु ल छा आहे माण्हू रुल्स थोरो ज्यादा तोड़ंदो आहे त पतो न पवंदो आहे कि भई बहुत सावधानी सां हलिणो पवंदो आहे ॾा ॾाढो होशियारीअ सां हलिणो हलिणो पवंदो आहे और बाक़ी रही ॻाल्हि त रही ॻाल्हि भई हुनजी त ठीकु आहे थोरो सो सावधानी सावधानीअ सावधानीअ सां हलंदा आहियूं और भई किथे गड्ढो वड्ढो हूंदो आहे त भैया उहो थोरो ॾिसी हलिणो पवंदो आहे